नमस्ते ठीक है ठीक है सर नहीं बताइए जी जी जी जी होता है जी होता है जी जी होता है जी जी जी

जी

जी जी जी जी जी जी जी हाँ जी जी जी जी

जी

जी जी जी भाई मेरा आदमी थोड़ा फंड वन्ड में कुछ है फिर करवाते हैं आपका काम

जी जी

जी हाँ जी जी हाँ जी

जी जी

हाँ जी जी

जी चलिए चलिए आपका हम काम जल्दी करवाते हैं टेन्सन ठीक है हम जल्दी ही आपका काम करवाते है ठीक है प्रधान जी ठीक जी जी जी ठीक ठीक ठीक नमस्ते जी